हॅलो पप्पा पप्पा आंव उलयतां स्कुलातल्यान हांवें स्कुलाचो नंबर घेवन तुका फोन केला पप्पा यें रे आमचे मरे स्कुलान एक एग्जिबिशन दवरल्लां गांवटी भाजी घेवपाची ताजेर एक कॉम्पिटिशन कशें आसा जें आमी मागीर एग्जिबिशन म्हूण लायतली तर तूं ती किल्लाची भाजी म्हण ती जाणा

हय हय ती मागीर म्हाका सांग ती मागी आमकां खंय मेळटली मोम्मा करपा जाणा ती हा हय हय हय हय तेंच सांगलां टिचरीन आ तें के आत् किदें काम करया आमी हय आतां तूं कामांतल्यान केन्ना येत लो इतलो वेळ मागीर केन्ना मेळटली बरें बरें बरें सो कसली घेवया आमी ते तायखिळो घेवया काय किल्लाची भाजी घेवया ना पूण खं मम्मा खंयची बरी करता मम्मा खंयची बरी करता बरें आमकां तें पूण ह्या ह्या सप्तकान ना आ फुडल्या सप्तकान सांगलां एग्जबिशन पूण आमी एक घेवुनूत ए तयार करया न्ही आ बरें बरें पप्पा वता आतां बॅल जाली आ ब बरें बरें बरें बरें आ